हेलो सर नमस्ते सर मैं राहुल लोखंडे माझी नगर हमलापुर बैतूल से बोल रहा हूँ मैंने कल सुबह आपको खाने का ऑर्डर दिया था अभी तक मेरा पार्सल घर नहीं पहुंचा है प्लीज आप बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है मुझे कल से भूख लगी है कृपया जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करे अगर से आप नहीं ला पा रहे हो तो बता दीजिए मैं किसी और वेबसाइट से ऑर्डर करा लूँगा अगर से किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होगी तो कॉल करके बता दीजिए यदि ट्राफिक में होंगे आप तो मैं वेट कर लूँगा अगर से मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया हो तो मैं किसी और वेबसाइट से ऑर्डर करा लेता हूँ प्लीज़ आप कॉल करके मुझे बता दीजिए अन्यथा जल्दी से जल्दी मेरा ऑर्डर ले कर आ जाएं